ہیلو سر آپ الیکٹریشین شاپ سے بول رہے ہیں مجھے ایک کولر چاہیے ہاں گھر کے استعمال پچہتر لیٹر کا چاہیے اور گھر کے استعمال کے لیے چاہیے پرائز بتا سکتے ہیں آپ کونسی کمپنی کا کتنے تک میں مل جائے گا برانڈیڈ چاہیے

اچھا اور سیمسنگ والے میں کیا کیا کوالٹیز ملے گے کتنے کا ہے وہ نہیں نہیں اوہ سیمسنگ کا اور بتائیں اور پانی وانی تو نہیں گرتا کولر سے اچھا اور باقی اس کے پارٹس وارٹس تو اچھے کوالٹی کے ہوں گے نا اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو کچھ دیر میں کنفرم کر کے دوبارہ کال کرتی ہوں